हेलो क्या आप ओला से बात कर रहे हैं जी भाई मैं संजीव श्रीवास्तव बत कर रहा हूँ मैंने हाल ही में आपकी औला से कैब बुक की है तो ड्राइवर कॉल कॉल नहीं उठा रहा है मैंने कैब ड्राइवर को बार बार कई बार कॉल किया है तो वो अटेंड नहीं कर रहा है मैंने आपके यहाँ से कैब मेरे परिवार के साथ एक पर्यटक स्थल पर जाने के लिए बुक की थी जिससे कि मुझे सुबह जल्दी जाना है और वह कॉल नहीं उठा पा रहा है और वह आया भी नहीं है तो आपने उसे कॉल करने की कोशिश की है या नहीं मुझे आप अपनी ट्रैवल एजेंसी का नंबर बताइए जिसके माध्यम से मैं ड्राइवर को कॉल करूं और उसे संपर्क करूं कि वह कब तक आ रहा है मैंने उसे सुबह जल्दी आने के लिए बोला था सुबह मुझे जल्दी में निकलना था लेकिन अभी तक नहीं आया है मुझे देर हो जाएगी मेरे स्थान पर घूमने जाने के लिए तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप ट्रैवल एजेंसी का नंबर बता दीजिए और आपके एजेंसी के माध्यम से में ड्राइवर से संपर्क कर लूँ